औ औ मेम हटेला दङ दंनाया एसिया रुम मोननै दं आरो खालि ओमफ्राय एसि गैयैआ मोनसे दं औ एसि हटेला डाबल डाबल बेड थागोन आरो दुइ हाजार ओमफ्राय फनद्रस' एसि औ औ होमब्ला जागोन डाबल बेडआ जागोन मेम औ दङ रुमा एसिया दुइ हाजार डाबल बेड आरो एसि गैयैआ मोनसेल' थागोन बेडआ आरो बियो फन्द्रस' औ बेयो फन्द्रस' एसिया दुइ हाजार बेयो बेलासिनि फुंनि फुङाव बेयो आठथायाव खुला जागोन आरो हरनि दसथासिम थागोन आरो दसथासिम थागोन औ औ प्रिन्स हटेलानो सेफ्टिआनो आरो नोंनि फेसिलिटियाबो मोजां जागोन टि भि थागोन आरो बिदिनो सि दोनग्राफोर थागोन आरो हटेलाव औ औ मेम मोजां औ बुकिं खालामदो नोंनि दा फैग्रो औ नों आरो नों माबायाव अनलाइनबो खालामग्रोनो हायो औ औ अनलाइनबो खालामदो औ मेम औ दे